میرے پسندیدہ اردو الفاظ بہت سارے ہیں اور ان کی بہت ساری وجہیں ہیں ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے اردو زبان بول کر اور اردو زبان کو مادری زبان کہہ کر میں اگر پسندیدہ الفاظ میں مثال دوں مثلاً دللگی دلچسپی اور خوشا چینی شگفتہ اور آہستہ رفتہ رفتہ جوں جوں یہ الفاظ ہیں جی کو استعمال کرتے ہوئے انسان اپنے احساسات کو بھی ملحوظ رکھتا ہے اور انداز کو بھی ملحوظ رکھتا ہے اور بیک وقت انسان اپنے نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوتا ہے یہ ہے اسی طریقے سے بہت سارے جملے بھی ہیں مثلاً لوہے کے چنے چبوا دینا یا دیوار میں دیوار چنوا دینا اسی طریقے سے بہت سارے جملے ہو سکتے ہیں یہ سب محاورے بھی ہوتے ہیں